रेडियो टेलीविजन वगैरा में हिंदी भाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदी भाषा बहुत ही सरल होती है और सब को आसानी से समझ में आ जाती है रेडियो में जैसे एफ़ एम वग़ैरह गाने वग़ैरह हिंदी में चलाए जाते हैं टेलीविजन में जो पिक्चरें वग़ैरह आती है अभिनेताओं की वह भी हिंदी में इसलिए दिखाई जाती ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आ सके उसके अलावा हम देखते हैं समाचार वग़ैरह वह भी हिंदी में देश विदेशों के समाचार हिंदी में इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि जैसे वह हमारे भारत देश के लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके सारी चीज़े और हिंदी ही जो भाषा है वो बड़ी सरल भाषा है तो आसानी से सब को समझ में आ जाती है और जो भी चल रहा होता है हिंदी में इसलिए किया जाता है क्योंकि अच्छी भाषा होती है हिंदी और लोग काफ़ी चीज़ समझ भी जाते हैं और जैसे रेडियो वग़ैरह में हो गया अपना तो उसमें गाने होते हैं न्यूज़ सब कुछ चलती है तो समाचार वग़ैरह रेडियो में और टेलीविजन में भी होती है तो उसमें भी समाचार वग़ैरह चलते हैं रेडियो में समाचार जो रहते हैं वे मौखित में रहते हैं और जो टेलीविजन में समाचार में होते हैं वे आप देख सकते हैं उसको देख कर समझ सकते हैं कैसा क्या है पूरा तो हिंदी भाषा का इसलिए उपयोग किया जाता है